मां योगा में पिछले वीह सालनि खां कंदी आहियां वधीक कोन पर हिकिड़ो अनुलोम विलोम भ्रामरी कपाल भाती ऐं मकर आसन कुझु अहिड़ा हलका फुलका आहिनि आसन जेके मां घर में कंदी आहियां जंहिंसां मुंहिंजो शरीरु स्वस्थ रहंदो आहे मुंहिंजो पाचन तंत्र स्वस्थ रहंदो आहे मुंहिंजी जेके तकलीफ़ूं आहिनि उहे ठीक रहंदियूं आहिनि जीअं योगा अभ्यास जो गुरू स्वामी बाबा रामदेव पहिरियों सीडियुनि में उन जो योगा ॾिसंदा हुयासीं हाणे आस्था चैनल ते सुबुह पंजें बजे खां अठें बजे ताईं निरंतर लॻातार उन्हनि जो अलॻि अलॻि योगासन सां असांखे काफ़ी लाभ मिलंदो आहे ॾाढो फ़ाइदो आहे योग क्रिया जीवन में सभु कंहिंखे शामिलु करणु घुरिजे छो करे योगु आहे त रोॻु न आहे योगु आहे त स्वास्थ्य आहे ऐं स्वास्थ्य ई असांजे जीवन जी सभिनी खां वॾी पूंजी आहे जे असां वटि स्वास्थ्य कोन्हे ऐं धन आहे त उहो धन उहे गहना उहो ज़मीन उहा प्रोपर्टी कंहिं न कम जी आहे अगरि असां स्वस्थ न आहियूं त स्वस्थ रहण जो मूल मंत्र आहे की माण्हू पंहिंजे अनुसारु जेतिरो वक़्तु ॾेई थो सघे पियो पंहिंजे ॾींहं जो अधु कलाकु या कलाकु योगु ज़रूरु करे योग सां बिलकुलु जटिल कठिन अस्थमा ठीकु थी वेंदो आहे मुंहिंजी क्लास जी टीचर जो अस्थमा इन सां ठीकु थियो हुयो मुंहिंजे हिकिड़े माइट जो केंसर खे रोकथाम लॻी वई हुई योग सां योगु करण में असांजे मम्मीअ जो थायराइड ठीकु थी वियो ऐं मुंहिंजे ख़ुदि जे शरीर में जेके बि थोरी घणी मुश्किलियूं हुयूं उहे योग सां ठीकु थींदियूं वयूं त मां इहो चवंदमि कि हर कोई दवाउनि जे हवाले न थो थियणु चाहे त योगु ज़रूरु करे जय झूलेलाल